ہیلو ہاں جی جی میں نے کال کیا تھا جی جی میں نے بک کی تھی میرا نام محمد انیس ہے آپ راکیش بول رہے ہیں مجھے لال قلعہ جانا ہے جی میں منگول پوری ایس بلوک میں

میں اکیلا ہوں

بھیا یہ بتائے تھی کہ آدھا گھنٹہ ویٹ کریں گے وہ بتائے کہ آپ کی کیب صاف ستھری ہے نا اندر سیٹنگ ویٹنگ ٹھیک ٹھاک ہے نا نہیں کیونکہ مجھے تھوڑی سی سفوکیسن ہو جاتی ہے تھوڑی سی بھی دھول مٹی اگر اس میں رہی اور پھر اے سی وغیرہ کا تو ہے نا سب کچھ ٹھیک ٹھاک جی تو کتنا کتنا ٹائم لگے گا کچھ تھوڑا جلدی نہیں آ سکتے آپ اوکے چلیے بہت اچھا ہاں تھوڑی دقت نہ ہو پائے ٹھیک ہے جی اس میں پیسے دکھا رہے بھائی چار سو اسی روپئے دکھا رہا ہے نہیں تو جب اس میں چار سو اسی روپئے دکھا رہے ہیں بھائی تو پھر زیادہ کیسے لگیں گے تو بھائی تو آپ میں نے کمپنی سے یہ بک کیا ہے تو اس میں چار سو اسی روپئے دکھا رہے آپ زیادہ کیسے لیں گے میں نے لوکیشن صحیح ڈالی ہے سب کچھ کریکٹ ڈالا ہے میں نے بھائی میں نے چیک کیا ہے میرا آفر کا تھا کمپنی کی طرف سے ہاں آفر ملا ہوا ہے تو اس لیے میں نے یہ کیا ہے ٹھیک ہے ہاں زیادہ ویٹ مت کرائیے گا آپ جی جی نہیں نہیں میں بالکل مین روڈ پہ ہی ملوں گا اندر گلیوں گلیوں میں نہیں ہے ایس بلوک چوک پر ملوں گا بالکل ہاں آپ زیادہ ویٹ مت کرائیے گا جلدی آئیے گا